दिल्ली सरकारु दक्षिण दिल्लीअ में स्वास्थ शेवा लाइ ॾाढो सुठो कमु कयो आहे हिते जॻह जॻह ते मौहल्ला क्लीनिक खुलियलु आहिनि ऐं हर कंहिंखे शेवा सुविधाऊं मिलनि ऐं स्वास्थ सेवाऊं ॾाढी सुठी तरह सां मिलंदियूं आहिनि हिते माण्हू पंहिंजा टैस्ट कराए सघे थो डॉक्टरनि खे ॾेखारे सघे थो ऐं पंहिंजी काई बि बीमारी शिमारी में सलाहु वठी सघे थो मौहल्ला क्लीनिक जो ॾाढो सुठो इंतज़ाम हिते दिल्ली सरकार द्वारा कयलु आहे दिल्ली सरकारु माण्हुनि जा टैस्ट नर्सिंग होम में एडमिशन ऐं ॿिए सभु सुविधाऊं बि ॾियारींदी आहे जंहिंखे असां दक्षिण जेसी रहवासियुनि खे ॾाढो सुख आहे जय झूलेलाल